میری پسندیدہ جگہوں میں سے سب سے پہلی جگہ میرا گھر میرا آبائی گھر جہاں پر میرے والدین رہتے ہیں وہ میری پسندیدہ جگہوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اس لیے کہ وہاں پر میری والدہ رہتی ہیں میرے والد رہتے ہیں میرے بھائی بہن رہتے ہیں تو ایک طریقے سے اس جگہ سے ہمارا کہیں نہ کہیں جذباتی اور ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے جس کی وجہ سے وہ جگہ مجھے اپنی زندگی میں بہت پیاری ہے اور تقریباََ سب سے زیادہ پیاری ہے اور رہی بات دوسری جگہ کی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری درسگاہ میرا اسکول جہاں میں نے تعلیم حاصل کی وہ ہو سکتی ہے اس لیے کہ درسگاہ سے انسان بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے اسکول سے انسان بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے اپنی زندگی میں اور جس کو وہ آگے چل کر کے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتا ہے جو چیزیں وہ وہاں سے سیکھے ہوئے ہوتا ہے تو ایک طریقے سے دوسری پسندیدہ جگہ جو ہے وہ میری میرا اسکول میری درسگاہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے